گولڈن کارڈ ایک اسکیم ہے جس سے غریب مزدور لوگوں کو کم کم داموں میں اچھے ہسپتالوں میں علاج علاج کروانے کو ملتا ہے یہ ایک یہ ایک گولڈ یہ کارڈ مجھے بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہوا ہے میں اس کارڈ کو استعمال کرتی ہوں